ہندوستانی تعلیمی نظام بہت پرانا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظام میں سے ایک ہے اس کا بیسک اسٹرکچر تین لیول پر ہے پرائمری سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن سرکاری اور پرائیویٹ دونوں قسم کے اسکول اور کالجز ہیں آج کل ڈیجیٹل ایجوکیشن اور آن لائنگ آن لائن لرننگ بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اس سسٹم کو کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے سب سے پہلا چیلنج ہے کوالیٹی کا فرق سہری شہری علاقوں کے اسکول زیادہ بہتر ہیں جبکہ گاؤں کے اسکولوں میں فیسلٹیز کم ہوتی ہیں دوسرا چیلنج ہے روڈ لرننگ یعنی بچے صرف رٹٹا لگاتے ہیں سمجھ سمجھنے پر فوکس کم ہوتا ہے تیسرا ہے ٹیچرس کی کمی یا ان کی ٹننگ کا مسئلہ کئی اسکولوں میں کوالیفائڈ ٹیچرس نہیں ہوتے اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے کمپٹیشن کا پریشر اسٹوڈنٹ پر اتنا اکیڈمی پریشر ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ساتھ ہی سب کو برابر تعلیمی موقع ملنا بھی ابھی تک ایک چیلنج ہے خاص کر غریب اور بیکورڈ علاقوں کے لیے